हैलो अच्छा तुस पेरन्ट होर बोलै दे अच्छा थुआढ़े बच्चे ना मेरे कोल मैं ट्यूशन दा टीचर बोलै ना ओह् थुआड़े बच्चे औंदे ना मेरे कोल पढ़ने गी इक कुड़ी इक जाकत अच्छा ते ओह्दे बारे च गल्ल करनी ही मैं ओह् थुहाढ़े बच्चे तां इ'यां ठीक न बेचैरे पढ़ने गी पर इ'ऐ जे उ'नेंगी थोह्ड़ा लिखना घट्ट औंदा हां ते मैं थुआढ़े अग्गें इ'ऐ रीक्वेस्ट ऐ के जि'यां उ'नें पढ़ांदा इत्थें जेह्का बी उ'नें कम्म दस्से दा होंदा तुस उं'दा हत्थ पकड़ाई पकड़ाई आपूं लखाई सकदे घर अपनै हां नेईं अस ते अपने शा शैल पढ़ा दे पर केह् होआ दा के मैं दिक्खो साढ़े कोल बच्चे बड़े होंदे न ओह्दी बजह् कन्नै फिर पढ़ाई नी सकदे पूरा मतलब क्लेयर इ'यां ते पढ़ांदे ऐ पढ़ांदे नेईं मेरे आक्खने दा मतलब एह् नी ऐ पढ़ादे ते ऐ न पर इ'ऐ के पूरी दिक्खा जि'यां तुस पढ़ाई सकदे इक्कले इक्कले बच्चे गी अस इक्कले इक्कले नेईं ना पढ़ाई सकदे साढ़ै कोल बैच होंदे द'ऊ चार बच्चे कट्ठे होंदे ते फिर उनेंगी कट्ठा पढ़ाना पौंदा ओह् केईं बच्चे बचैरे छुड़की जंदे उ'नेंगी ते ओह् बाकी ठीक न पढ़ने ठीक न थुहाढ़े बच्चे लिखने थोह्ड़ी मुश्कल आवै दी उ'नेंगी हां नेईं अस अपनी पूरी कोशिश रक्खी दी पर थोह्ड़ा हून माऊ बब्बै दा बी फर्ज बनदा कि नेईं अपने बच्चें थोह्ड़ा बोह्त हत्थ पकड़ाई लिखाना पौंदा निक्के निक्कें ई बड्डे होई जान फ्ही ते कोई चक्कर नी ऐ नेईं थुहाढ़ी गल्ल स्हेई ऐ जनाब पर इ'यै के मतलब थोह्ड़ा टाइम देआ करो उनें के मतलब बड़ा नी पर लखाऽ करो थोह्ड़ा जेह्का मैं कम्म दित्ता होंदा ना ओह् करियै नी औंदे हैन फ्ही अ'ऊं इत्थै लिखदा रौह्न्नां उ'नें लखोंदा नी ऐ बेचारें चक्कर ओह् ऐ परसूं मैं उ'नेंगी एबीसी दित्ती दी ही ओह् बी नी उ'नें लिखोई दी ही ते फिर ओह् मैं जिसलै ओह् कीता आपूं कोशिश कराने लाई ते उ'नें लखोआ गै नी ते फिर मैं आक्खा दे असें घर लखांदे नि मम्मी पापा अच्छा हां तुस इ'यै कोशिश करो के उ'नें ना डेली शामी ते सवेरे कोई इक इक घैंटा लखाऽ करो जेह्का मैं हां जेह्का ट्यूशन नेईं थुहाढ़ी गल्ल स्हेई ऐ जनाब पर इ'यै दिक्खो हून प्राइवेट अस मतलब अपने घरेई ते नेईं ना लेई सकदे बच्चें गी की हां भई तुस साढ़े कन्नै गै चलो असें ते स्कूल ही पढ़ाना होंदा नी बच्चे घर जाई थोह्ड़ा बोह्त सिक्खी औन माऊ बब्बै शा ओह् बी बड़ा होंदा तुस इ'यै करो शामी इक घैंटा सवेरे इक घैंटा उनेंई थोह्ड़ा थोह्ड़ा जेह्का लखाऽ करो उं'दी जेह्की दस्तक जेह्का सुधरी जा हां चलो ठीक एह् जनाब शुक्रिया फिर